ہیلو وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ خیریت سے ہیں بھائی یہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس گاڑیاں وغیرہ جو ہے سفر کرنے کے لیے مل جائے گی کیا جی ہم کو جو ہے پورنیہ سے پٹنہ جانا ہے اسکارپیو اسکارپیو چاہیے تھا تقریباً جی اچھا

جی ہمارے پاس تقریباً وہی سات آٹھ لوگ ہیں تو پھر جی جی جی اچھا ہم کو چاہیے کل تقریباً آٹھ بجے کل صبح آٹھ بجے

لیکن اس سے قبل سر اس سے قبل جو ہے لیکن آپ جو ہے کرایہ جو ہے زیادہ بتا رہے ہیں ہم اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے گئے تھے جی

جی اس سے پہلے جو ہم لوگ یا جی جی اس سے پہلے جی بھائی سنیے نا ہم جو اس سے پہلے گئے تھے میرا آنا جانا ہمیشہ لگاتار ہوتے رہتا ہے ہمارا وہاں کئی بار آنا جانا ہوا اس مہینے کے اندر کوئی میٹنگ ہماری چل رہی ہے تو اس لیے جو ہے ہم جا رہے ہیں تو ہم اس سے پہلے جو گئے تھے وہی تقریباً پندرہ ہزار میں جو ہے بالکل سہولت کے حساب سے گئے تھے تو اگر آپ سے پو اس طرح سے اچھے سے تو سر اس میں جو ہے اے سی وغیرہ سب کے ساتھ ہوگا جی جی جی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سر جو ہے کل جو ہے تو جو ہے مجھے چاہیے آپ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کل وقت سے پہلے لا کر جی میرا ایڈریس جو ہے نورانی مسجد قصائی محلہ ہے ہم یہاں پر رہتے ہیں جی اس سے جو ہے سفر کرنا ہے جی جی شکریہ جناب السلام علیکم و رحمتہ اللہ